आम आदमीकेॅं वास्ते जे सरकारी योजनासभ छै बहुत योजना छै ओहिमे फ्रीके रासन भेटै छै मकान भेट जाइ छै बहुत सुविधा छै दबाइ दारूसभ किछुके सरकारी हॉस्पिटल बहुत तरहके सुविधा छै तहन हँ ई छै जे ईसॅं तऽ भेलै हँ फ़ायदा जे आमो आदमी बढ़िआँसॅं जी सकै यऽ कमो पाइमे जी सकै यऽ लेकिन हँ किछु लोकके निकम्मा ज़रूर बना देलकै हँ किया तऽ अगर पेट भरि जाइ छै तऽ फेर मेहनत करैके लेल नहि चाहै यऽ तऽ सरकारी योजनाके फ़ायदा तऽ होइ छै हँ लेकिन फेर इहो छै जे एहिमे बिचौलियासभ जे परि जाइ छथिन तऽ फ़ायदा नहियो होइ लऽ दय छथिन लेकिन आम आदमीके ज़िंदगी आब दुर्भर नहि छै एक जे होइ छै रोटी कपड़ा मकानक आवश्यकता ओ पूरा भऽ जाइ छै आ बाक़ी तऽ जे छै से छबै करै लेकिन हँ सरकारी सुविधामे जे छै से कनि मेडिकलक सुविधा ज़रूर होना चाही सरकारके योजनामे एहन होना चाही